ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے یہاں پر بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کا کلچر بھی الگ الگ ہے شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان بہت سارے ثقافتی فرق ہیں جیسے زبان کا فرق لباس کا فرق پکوانوں کا فرق موسم کا فرق جغرافیہ کا فرق وغیرہ وغیرہ شمالی ہندوستان میں ہندی اردو پنجابی کشمیری زبانیں بولی جاتی ہیں وہیں جنوبی ہندوستان میں تمل تیلگو کنو کنڑ ملیالم جیسی زبانیں بولی جاتی ہیں شمالی ہندوستان میں شلوار قمیص کرتا پینٹ شرٹ وغیرہ پہنا جاتا ہے وہیں دوسری طرف جنوبی ہندوستان میں دھوتی کرتا وغیرہ پہنا جاتا ہے شمالی ہندوستان میں قورمہ بریانی زردہ وغیرہ کھایا جاتا ہے جنوبی ہندوستان میں ڈوسا اڈلی سانبھر وغیرہ کھایا جاتا ہے شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان یہ کچھ ثقافتی فرق ہے